कोई गल्ल निं दिक्खो दिक्खो असें घाऽ जेह्ड़े पास्सै लान्ने होन्ने आं ग्राएं च ते तुसें ई पता इ'यां खु'ल्ला रौंह्दा सारा किश ते खु'ल्ली जगह् सारें थोह्ड़े थोह्ड़े डंगर ते सारें ग्राएं च रक्खे दे होंदे न ते डंगरें कोला बड़ा मुश्कल होंदा बचना बचाना उ'नें ई फ्ही केह् करना होंदा जेह्ड़े नुकीले कंडें आह्लियां जेह्ड़ियां ओह् होंदियां झूड़ियां होंदियां उं'दा बाड़ लान्ने हुन्ने आं ते उं'दे बाड़ लाइयै अपने लंघने ताईं जगह् रक्खी ओड़नी होंदी बिच केईं बारी डंगर ध्यान रक्खना पौंदा पूरा ध्यान रक्खो ते फ्ही गै कम्म चलदा ऐ फसल गी बचाना बड़ा मुश्कल होंदा जि'यां बच्चा गै ऐ ते उसी पालना फसल ते बच्चें च केह् ओह् ऐ इक्कै बराबर ऐ मतलब जेह्ड़ी चीज बी तुस राह्गे बाह्गे नां उसी ओह्दे पालन पोशन ते करना पौना उसी जेल्लै तक्कर कि ओह् मतलब पूरा पक्कग नेईं ते अजकल ग्राएं बिच पैह्लें पैह्लें ते बड़ा घट्ट हा साढ़े इत्थै ते थोह्ड़ा फर्क ऐ जेह्ड़े मतलब कि जानवर होंदे बांदर होई गे ते बकरियां माल होई गेआ इं'दे कोला बचने आस्तै बड़ा ओह् करना पौंदा ते कुत्ते शुत्ते रक्खे दे होंदे जेल्लै भौंकदे रौह्ङन ते फ्ही मतलब बांदर बगैरा नेईं औंदे ते बंदें ते ओह्दे आस्तै डंगरें आस्तै झल्ल देने पौंदा ते हून अजकल केह् होए दा कि थोह्ड़ा एडवांस कम्म चली पेदा तार शार लांदे न कंडें आह्ली पैह्लें ते झल्ल गै दिंदे हे साढ़े बजुर्ग जेह्ड़े हे ओह् झल्ल गै दिंदे हे इक इक दो दो किलोमीटर जाना जाइयै झूड़ियां बड्ढनियां फ्ही ओह् ओह् थोह्ड़ी थोह्ड़ियां करियै ते ओह्दे उप्पर केह् बाड़ लाना बाड़ लाइयै केह् करना होंदा हा फ्ही राक्खी बी रक्खनी पौंदी ओह्दी जेह्ड़ी फसल लग्गी दी होऐ ते तुसें ई पता डंगरें गी डंगरें ई कोई समझ थोह्ड़ी होंदी उ'नें कुतै बी लंघी जाना जगह् तुप्पनी उ'नें जगह् तुप्पनी ते लंघी जाना ते बांदरें कोला बी बड़ा मुश्कल मतलब बचाना पौंदा ओह् ते मनुक्ख गै होई गेआ ना इक बांदर ते इक मनुक्ख गै ऐ उसी जिन्ना मर्जी रोकगे ते मतलब उ'न्नै ते कुतै दा बी निकली औना ते ओह्दे आस्तै बचने आस्तै केह् करदे हे एह् इ'यां बंदें दा ओह् बनाने इ'यां पुतले बनाने पुतले बनाइयै ते फसलें च रक्खने थोह्ड़ा इ'यां पता लग्गै कि कोई मनुक्ख ऐ मगर केईं जानवर जेह्ड़े डरियै नस्सी जंदे जि'यां सूऽर होई गे एह् बी बड़ा नुक्सान करदे जेल्लै मक्कां मुक्कां होंदियां साढ़ियां भन्नी ओड़दे फ्ही केह् करदे हे म'न्ने बनांदे हे म'न्ने मतलब इ'यां कोठी टाईप गै इक इ'यां बनाना झोंपड़ू जेहा ते ओह्दे उप्पर घाऽ घूऽ रक्खियै ते अपनी खट्ट बी ओह्दे उप्पर रक्खनी ते ओह्दे उप्पर रात कड्ढनी पूरी पूरी रात राक्खियां करनियां राक्खियां करियै ते फ्ही फ्ही कुतै जाइयै लास्ट तक्कर फसल थोह्ड़ी बोह्ती बची जंदी एह् दिक्खो कोई बी चीज होंदी ओह्दी सांभ कीते बगैरा ते ओह् बचदी निं ऐ मतलब कोई बी चीज अस ओह् करगे राह्गे बाह्गे ओह्दी सांभ ते करनी पौंदी ऐ ते ओह्दे आस्तै मतलब पूरा टैम देना पौंदा अपना केह् करदे निक्के निक्के मह्न्ने बनाइयै उं'दे उप्पर बौह्ना पूरी पूरी रात राक्खियां करनियां नस्हाने डंगर ते इ'यां गै मतलब सारे हर इक बंदा इ'यां करदा ग्राएं बिच ते हुन अजकल बांदर बूंदर आए दे न उं'दे आस्तै मतलब कुत्ते बी रक्खे दे हुंदे कुत्तें कन्नै ते मुड़दे गै नेईं ओह् हैन मनुक्खै दा मतलब मनुक्ख गै होएआ बांदर ते मनुक्खै च केह् फर्क ऐ इक्कै नेही चीज ऐ जनेहा मनुक्ख उ'ऐ नेहा बांदर उसी बड़ा मुश्कल होंदा नस्हाना उं'दे आस्तै बी केह् कीते दा अजकल मतलब साइडें साइडें केह् करदे हे फसलै दे उ'ऐ नेही चीजां राह्नियां जिं'दे कोला ओह् खान ते नस्सी जान जि'यां मक्कें दे बन्ने बन्ने केह् करदे हे अस भिंडियां भुडियां राई ओड़दे हे भिंडियें कोला जेह्ड़ा बांदर ऐ ना ओह् बड़ा त्रांह्दा ऐ मतलब ओह् केह् करदा खंदा ते फ्ही उस इलाके निं औंदा दोआरै जां केह् करदे हे लोक इ'यां मतलब फुल्ल होंदे जि'नें ई जत्तू आह्ले फुल्ल होंदे हे ना उं'दी उं'दी इक साइड बन्ने बन्ने लाई ओड़दे हे ते फ्ही ओह् बिच निं औंदे ते जेह्ड़ा माल मूल ते पैह्लें पैह्लें रखदे हे लोक अजकल कुत्थै माल घटी गेदे न झल्ल देने दी जरूरत गै निं ऐ पैह्लें झल्ल देना पौंदा हा माल्ले कोला बचाने आस्तै बड़ा मतलब इ'यां करने पौंदे हे इंतजाम आपूं बी बिच रौह्ना पौंदा हा ते इ'यां सिलसिला चलदा फ्ही